ہندوستانی نقل و حمل کا انتظام مجموعی طور پر وسیع اور متنوع ہے مگر کچھ مسائل بھی موجود ہے نقل و حمل کا انتظام ہندوستان میں لوگ سفر کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں جیسے ٹرینیں ملک کا سب سے بڑا اور عام ذریعہ نقل و حمل ہے دور داراز علاقوں تک بھی پہنچتی ہیں بسیں شہروں اور دیہاتوں کے درمیان سفر کا سستا ذریعہ ہیں آٹو رکشہ اور ٹیکسی شہروں میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں میٹرو ریل بڑے شہروں جیسے دہلی ممبئی بنگلور میں جدید میٹرو سسٹم موجود ہے ذاتی گاڑیاں امیر طبقہ اپنی گاڑیوں سے سفر کرتا ہے سفر کے دوران چیلنجز ٹریفک جام شہروں میں اکثر سڑکوں پر بھیڑ ہوتی ہے گاڑیوں کی خستہ حالات خاص طور پر سرکاری بسیں یا پرانی ٹرینیں وقت پر نہیں پہنچتی صفائی صفائی کا مسئلہ کچھ اسٹیشنس اور بسوں بس اڈوں پر صفائی کا فقدان ہوتا ہے زیادہ بھیڑ تہواروں اور چھٹیوں کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے ٹکٹ نہ ملنا ٹرینوں میں اکثر ریزویشن نہیں ملتا نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے مزید میٹرو لائنس اور جدید بسیں چلائی جائیں روڈ نیٹورک اور پلوں کی مرمت اور توسیع کی جائے ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ٹیکٹنگ کو آسان اور شفاف بنایا جائے عوام کو ٹریفق قوانین کی تعلیم دی جائے صفائی اور سہولتوں پر خصوصی توجہ دی جائے